जय झूलेलाल हा जी तव्हां केरु था ॻाल्हायो जी जी जी जी तव्हां छा तव्हांखे तव्हांखे छा लिखाइणो आहे हिन महीने जे राशन में जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे तबियत हू अञा हिकु हिकु किलो न ठीकु आहे हा ठीकु आहे हिकु किलो मुङनि जी दाल जी जी जी न न न बिल्कुलु न बिल्कुलु न ॿियो बेसणु किलो कयां भले अधि किलो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे अधि किलो चणा दाल न न न न न जी जी जी जी ॿियो छा ॿियो छा लिखां जी अछा हा हा उहो आहे उहो आहे पर उहो उहा ॾेढि सौ रुपिया किलो आहे हा उहो इहा सादो लूणु त वीह वीह रुपिये ॿावीह रुपिये में मिली वेंदो आहे जेको न न न न न न असां असां जेको रखंदा आहियूं न सुठे कंपनी जा रखंदा आहियूं हो हिन में हा पर हुन में छा आहे न हुन जो जेको अघु हूंदो आहे अघु हर महीने में न हेठि मथे थींदो रहंदो आहे हिकु कमु थो कयां मां मां मां हिकु किलो लिखां थो मां तव्हांखे मां तव्हांखे हिकु किलो ते हिकु किलो फ्री थो ॾियांव मुंहिंजे तर्फ़ां हा उहो मां उहो मां लिखां थो जेको लूणु तव्हां चयुव जी जी जी जी जी न न न न न न न न तव्हां बिल्कुलु तव्हां हाणे तव्हां पंहिंजे दमु सुठी शइ ॾिसी वठी करे पोइ तव्हां मूंखे भले पैसा ॾिजो हलंदो काई वॾी ॻाल्हि न आहे अटो हाणे पाउ पंज किलो ॿ सौ वीह रुपिया थो हले फोर्च्युन जो हा फोर्च्युन जो ॿ सौ वीह फॉर्च्युन त सभिनी खां बैस्ट अथव हा जी जी जी ॿियो छा खपेव माचिस जो पैकेट आहे हा मां माचिस जो पैकेट हिक ते हिकु फ्री आ उहो ॾियांव तव्हांखे ठीकु आहे उहो उहो तव्हांखे चालीह रुपिया पवंदो हुन हुन में वीह वीह वीह माचिस जा ईंदा आहिनि हुन जा ॾह जो अथव जी जी जी जी जी जी जी ॿी अञा काई वॾी ॻाल्हि नाहे अञा लिखियो माचिस जो लिखियो ॿियो ॿियो तव्हांखे मेणबती खपे मेणबती मेण अछा मेणबती त जेको आहे उहो हाणे इहो माना नई हिकु नई हिकु आई आहे कंपनी लौंच कयो अथईं हुननि जो न हुन में हुन में हुन जो वधीक टाइम ॿरंदो आहे वधीक देरि ताईं ॿरंदी आहे उहा पुराणी वारी हलंदी ठीकु आहे ठीकु आहे उहो लिखां थो पोइ उहो घणी खपंदव हिकु पैकेट ॿ पैकेट अछा तव्हांखे सूजी खपे सूजी हलंदव सूजी अधि किलो अछा ॿियो ॿियो तव्हांखे छा चइबो आहे इहो त तव्हांखे चॉकलेट में खपनि कुझु मिठे मिठे में मिठे में मिठे में छा खपेव तव्हांखे अछा मैदे में मैदे में कुझु खपेव असांजे हिन में बिस्कुटनि में या कूकीस में कुझु खपेव नान नान नान ना नान नान नान खटाई ते स्कीम थी हले नान खटाई ते स्कीम थी हले अछा अछा इहो सभु इहो इहो सभु मिलाइ करे पंदरहां सौ चालीह रुपिया थी विया हा हा ठीकु आहे हा ठीकु आहे त घणे लॻे त छोकिरे खे घणे लॻे मोकिलियां अठें लॻे ताईं हलेव न ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मुंहिंजो छोकिरो अची तव्हांखे अची ॾेई वेंदो हा जय जय जय झूलेलाल जय झूलेलाल